जोंनियावथ' दा माइआनो बयनिसाय साबसिन खेथि मावनाय जायो बांसिनानो माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो माइनि दामाबो दा इसि दाम जादोंनो बाजारफोराव लांबाथाइ महनसेयाव साराइ आटस' गाहाम मोनो गामियाव आरो बेफारिफोरनो हरबाथाइ ओरैनो आटस'फ्राव दान्नाय जायो बांसिन खेथिखौनो जों माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो माइ आबादनि अनगा जोङो गोरान खेथियाबो बांद्राय जाया जोंनि बे जायगा था जायगायाव बांसिन जोङो दा टेक्ट'रफोरजों हालिवनाय जायो दाथ' आरो मोसौफोरजों बिदिनो न'से न'नै ल' हालिवनाय जायो बांसिनानो आरो मारान होनायाबो मेसिंजों मारा होनाय जायो बेनिया अनगा आरो सोरबा बायदिया मोसौ थानायफ्रा मोसौजों मारा होयो जों आरो बांसिन मोसौ गैयानालाय टेक्ट'रजोंनो होनाय जायो सोरबा बायदिया गायनायावबो बिदिनो टेक्ट'रजों गायनाय जायो मोसौ गैयैआथ' आरो बिदिनो टेक्ट'रजों नङाबा जाखाया मोसौ गोनाङा मोसौजों गाइयो बांसिनानो जोंना दा सोलिनाया टेक्ट'रजोंनो बांसिन गाइनायाबो सोलियो मारा होनायाबो मेसिंजों बांसिन सोलिनाय जाहैयो बेनिखायनो दा माइनि दामाबो बारायदोंनो इसि दा जोङो ओरैनो बाजारावथ' इदियानोसै साराइ आटस' मोन्नाय जाहैयो न'आवबाथाइ आरो गारि दान्नाय फारा दान्नायजों जाबजों ओरैनो आटस' बिस गाहामाव लांनाय जायो न'निफ्राय फाइखारिफोरा ओमफाय बांसिनानो दा बाजाराव लांनाय जायो दाम मोन्नायनि थाखाय